मैं आस पास के गाँव शहरों में इसलिए जाता हूँ शहर में तो खास कर के खरीदारी के लिए जाता हूँ सामान खरीदने के लिए सब्ज़ी खरीदने के लिए और गाँव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं तो वहाँ गाँव में जाता हूँ गाँव में काफ़ी ज़्यादा हरियाली रहती है बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं बहुत सारे मेरे दोस्त रहते हैं गाँव में और शहरों में तो डेली ही जाना पड़ता है सब्ज़ी लेने के लिए सामान लेने के लिए दुकान का किराने का सामान लेने के लिए पेट्रोल डलवाने के लिए शहर जाना पढ़ता है